हम भोजन पकाने के लिए सबसे कम समय लेंगे कि सबसे कम समय में हम कोई भी भोजन जल्दी बना कर अपना पेट भर सकते हैं हम आधे घंटे के अंदर दाल चावल सब्जी बना सकते हैं जिससे हम अपना पेट भर सकते हैं इसमें इसमे रेसीपी जानने की कोई नहीं ज़रूरत है पन्द्रह मिनट में बीस मिनट में दाल बन जाती है और पाँच दस मिनट में चावल और दस मिनट में सब्जी बन कर रेडी हो जाती है जिसे हम खा कर अपना पेट भर सकते हैं